हा इद्धर साढ़े बड़े यंग पीपल जेह्ड़े होंदे की डिफरेंट टाइप दा जेह्ड़ा डांस करदे हर इक टाइप दा डांस करदे डोगरी डांस करदे अपने डोगरी गाने लांदे पंजाबी डांस करदे होर हिंदी डांस जेहड़ा होन्दा बॉलीवुड दा डांस होन्दा ओह् बी करदे इद्धर अपने उं'दा सिस्टम के जदूं ओह् कोई अ